हेल्ल' औ

औ औ नंगौ नंगौ अ देलाय देलाय बुंलाय आङो नङा दे बुंनो हागोन औ औ औ अ थिक दं थिक दं नोंनि हाया दायो माबायदि जानानै दं मा अबस्था जेनेबा नोङो औ औ औ दायो नों बेखौ हागोन हागोन बेखौ नोङो सार्कोल अफिसावहाय थांनो गोनां जागोन बेयावहाय थांनानै नोंनि एरियाआवहाय सोर बेवहाय लाट जि मन्दल थायोना बे बेखौ लोगो हमनांगोन दा बेनि उनावहाय नोंनि जि रिसिप्ट थागोन न'नि खाजोना रिसिप्ट बेखौ नोङो दिन्थिनांगोन दिन्थिनायनि उनावहाय बेयो हाया माबायदि माबायाव दङ बे कण्डिसनाव दङ बेखौ बियो नायनानै होगोन बेनि उनावनो नोंनि जि गुबै जा हानि बिगोमाया सोर बेनि गासै नायबिजिरनायनि उनावहाय इसे सम लागोन गोलाव इसे गोलाव सम लागोन अब्लानिया नों नोंनि नामआव माने खालामना लानो हागोन हाहैगोन जुदि नोंसोरहा आबौनि मुङाव दङब्ला बेखौ नोंसोरहा आफाया जुदि दायो मोजाङैनो दङब्ला बेनि नामआव लाबोनानै आरो बेनि उनावहाय नोंनि नामआव लाबोनो हागोन औ औ जागोन दे ना नोङो बे सार्कोल अफिसाव थांनांगोन बेवहाय गोबां माने अफिसार थागोन बेनि गेजेरजों नों मावना लानो हागोन नोङो जुदि सम जायोबा लोगो हमना आंखौ लोगो हमनो हागोन जागोन ना औ औ औ देह औ